हैलो हैलो एह् तुस कु'न बोला दे ओ हैलो थुआढ़ी आवाज़ निं आवा दी ऐ भैया तुस कु'न बोला दे हां जी में ब्रिक आह्ले उत्थुआं दा गै बोला करनी दिक्खो जी जियां थुआढ़े कन्नै गल्लबात होई दी असें पूरा कम्म उ'आं गै कीता में अपने बंदे लाए दे हे उत्थें तुसेंगी में पैह्लें आक्खेआ कोई बी शकैत होग तां पैह्लें सनाएओ मिगी जिसलै कम्म शुरू होएआ तुसें मेरे कशा पूरा मतलब कि पैह्लें गै जानकारी लैती ही कनेहा कनेहा कम्म असें करना ते तुस हून आक्खा दे कम्म शैल निं होएआ अच्छा अच्छा ते भी मिगी आपूं चैक करने गी औना पौग ते जिसलै कम्म होआ दा फ्ही जिसलै कम्म शुरू होए दा फ्ही तैल्लू तुसें की निं सनाया एह् गल्ल अच्छा दिक्खो भैया हून में मेरे उप्पर निं करलाऽ मेरे उप्पर करलाने कन्नै कोई सारा कम्म थोह्ड़े होई जंदा बैसे तुसें पैह्लें गै में थुआढ़े कन्नै गल्ल कीती ही ते जिसलै कम्म ओह् चला दा हा तुसें मिगी तैल्लू गै सनाना हा हून सारा कम्म होई गेआ ते हून तुस मेरे उप्पर बलेम पा दे ऐसा थोह्ड़े होई सकदा असें कोह्का इक्कै घर थोह्ड़े कम्म कराए दा असें बहोत जगह कम्म कराए दा अगर सारा कम्म एह् नेहा होआ दा ते असेंगी मिस्तरी की गलाऽ तुस आक्खा दे कि थुआढ़े कम्में च सफाई निं आई तुस बी ते घर होंदे तुस आपूं दिक्खी लैओ हैलो ठीक ऐ ठीक ऐ मिगी अपना अड्रैस भेजी ओड़ो ते अं'ऊ उत्थै आई जन्नी आं थुआढ़े कन्नै मिलने गी कोई गल्ल नेईं ठीक ऐ खरी भैया ठीक